हाँ हलो मेरी पूनम से बात हो रही है हाँ मुझे विदिक कॉलेज तक जाना था तो उसी बारे में मुझे पूछना था वहाँ तक ले जाने का क्या चार्ज लोगी तुम मुझे विदिक संस्करण संस्थान भोपाल जाना है भोपाल में है यह के यहाँ तो कितना क्या चार्ज लोगी बहुत ज़्यादा है पाँच हज़ार तो इतना तो लगता ही नहीं है नहीं नहीं इतना भी नहीं लगता मैं क्या आती जाती नई हूँ वह तो क्या बहुत दूर पड़ जाता इसलिए वह और कम पर होते मैं तो पाँच सौ रुपये दूँगी नहीं नहीं हो जाएगा आप आप भी चलाते रहते हो के आर तो आपको तो इतना तो पड़ ही जाएगा नहीं नहीं पान सौ रुपये दूँगी आप मुझे ले चलना आप कहाँ पर हो तो आप मैं आपको मेरी लोकेसन बता दे रही मैं कहाँ पर हूँ तो आप मुझे लेने आ जाना डाल करने चलो ठीक है अच्छा ले लेना ठीक है मुझे लेने आ जाना हाँ मुझे सुबह दस बजे लेने आ जाना जवाहर चौंक पर न्यू मार्केट

हाँ ठीक है तो टाइम पर आ जाओगे ना टाइम पर आ जाओगी टाइम पर आ जाओगी हाँ तो फिर लेट नहीं करना मुझे क्योंकि बारा बजे वहाँ पहुँचना ही है मैं ही हूँ बस मुझे कॉलेज तक जाना है तो प्लीज़ टाइम का ध्यान रखना